चवंदा आहिनि न बिजली पाणी गैस प्राकृतिक आपदाउनि खां हमेशह बचणु खपे छो जो बिजली हिक अहिड़ी शइ आहे जंहिंजे हिकिड़े बि झंझट जं झजिकोड़े सां असांजो काफ़ी नुक़सानु थी थो सघे इनकरे जीअं बरसाति जे टाइम में बिजली आहे बिजलीअ जा खंभा उन्हनि में करंट अची वेंदो आहे ऐं ॿार उन्हनि खे हथु लाईंदा आहिनि अहिड़ो ॾिठो वियो आहे त ॿार बिल्कुलु हथ लाइ ऐं हुन सां कॾहिं कॾहिं ख़तमु थी था वञनि कॾहिं ॾाढा ज़ख़्मी था थियनि त उन्हनि जे लाइ ऐं ॿियो जेके तारूं आहिनि बिजलीअ जूं उहे पाणीअ में जीअं पाणीअ थो अचे बरसाति जो पाणी हुन में तारूं छुटी थियूं वञनि त हुन में बि करंट अची थो वञे ऐं जॾहिं माण्हू मज़बूरीअ मां हलनि था हुन में जीअं ड्यूटीअ ते वञिणो आहे कीअं बि वञिणो त आहे न रस्ता बि बंदि थी था वञनि त पोइ हुन में करंट अची थो वञे त असां समुझूं था जेकरि घर में बि शोर्ट सर्किट थी वञे या कुझु त होॾी महिल ई हुनखे बिजलीअ वारे खे ॾेखारे ऐं हुनखे सुधारणु खपे छो जो हुन में बिल्कुलु बि असांखे गैर ज़िमेदाराना हर्कत न करणु खपे हुनजो हिकदमि सां इलाजु करे जीअं डाक्टर कंदो आहे माण्हूअ जो तीअं हिनजो करे ऐं हुनखे ठीकु करे अहिड़ी तरह सां ॿारनि खे बिजलीअ जे उपकरणनि खां दूरि रखिजे जीअं टी वी आहे फ्रिज आहे ॿिया बि घणेई आहिनि जेके बि उपकरण आहिनि हिनजा उन्हनि खां दूरि रखणु खपे